हैलो हँ बोलू किताब कोन कोन किताब लेबै मिल जेतै सब मिल जेतै कहिआ आबै छियै दाम एगो किताबके दाम भए जायत अहाँके दू सए तीन सए चारि सए ऐसे बूक लेबै तऽ रेट लागबे ने करतै सबके मिलाक सब मिलाके भैऽ जेतै आठ आठ नओ सए टका भऽ जायत सब मिलाकऽ एक हजार पन्द्रह सए हजार एहिसे ओतने हजार पन्द्रह सए दू हजार पन्द्रह सए दू हजार पचीस सए तीन हजार दू सए सब मिलाय हँ बिकै छै की पाँच हजार कहिआ अयबै ठीक छै आबू भऽ जेतै ठीके छै आबु ने भऽ जेतै पुराना किताबके रेट तऽ बदलामे भऽ जेतै जेना लेबै ओना भऽ जेतै दए देबै सब किछु एक कलम तीन रुपैया पीस मिलतै दर्जनके रुपेआ मिलै छै

सब किछु भऽ जेतै आबू ने सब किछु भऽ जेतै कहिऔ ने दोकान एतै छै परसा हाट बजारपर हँ आबु ने एहि दऽके नजदीके पड़ै छै ठीक छै आबि जेबै